बड़े ऐसे खड़े मसाले न कि जेह्ड़े अस बड़ा गै घट्ट ओह्दा इस्तेमाल करने आं कैह्ली कि ओह् जे खड़े मसाले न ओह् साढ़े जदूं अस कोई ऐसी फेमस थोह्ड़ियां चीजां बनाचै ते ओह्दे बिच्च अस उसी लैन्ने आं कि जि'यां अस मेथरे होई गे इक मेथरे अस पान्ने आं कढ़ी कुढ़ी बनाने होए असें पैह्लें मेथरे जेह्ड़े अस तेल बिच्च पान्ने आं कैह्ली कि मेथरे जेह्ड़ा ओह् अलग ई सोआद जेह्ड़ा सानूं कढ़ी बिच्च ओह् दिंदा ऐ ते इक अस लैन्ने आं खड़म मोटी इलाची ते मोटी लाची असें जि'यां शाही पनीर बनाना होऐ कोई असें चने असें कावली चने जियां छोले जेह्ड़े होंदे न उसी असें बोआयल करना होए ते अस ओह्दे बिच्च पाइयै न उसी लाची गी ते थोह्ड़ा बिच्च लौंग पान्ने आं ओह्दे बिच अस उसी चने बोआइल करवाने आं जेह्दे कन्नै ओह्दी जेह्ड़ी खुश्बु ऐ बड़ी शैल आंदी ऐ ते कन्नै ओह्दा जेह्ड़ा सोआद ऐ मोटी लाची दा लौंग दा बड़ी अच्छा ओह्दे कन्नै जेह्ड़ा सोआद बी थोह्ड़ा चेंज होई जंदा ते कन्नै अस जेह्ड़ी हरी लाची ऐ ओह् बी अस तड़के च पान्ने आं ते इक होई गेआ साढ़ा ओह् कढ़ी पत्ता कढ़ी पत्ता बी जि'यां अस तड़कै च पान्ने आं ओह्दा जेह्ड़ा सुआद ऐ ओह् बी थोह्ड़ा जेह्ड़ा अलग होई जंदा ते बड़े सारे ऐसे लोग न कि जेह्ड़े असें इसी इस्तेमाल जादा नेईं करदे होर कुछ ऐसी ऐसी चीजें बिच्च असें जेह्ड़े इस्तेमाल जेह्ड़े खड़े मसाले करने होन्ने आं तेज़ पत्ता होई गेआ तेज पत्ता बी असें बड़ा गै घट्ट इस्तेमाल करने आं कि कोई ऐ कि कोई असें मटर पनीर बनाचै जां कोई ऐसी चने बनाचै कुछ ऐसी डिशां बनाचै जेह्दे बिच्च सानूं तेज पत्ता जेह्ड़ा सानूं इस्तेमाल करने आं बड्डी लाची इस्तेमाल करने आं फिर सारी लाची पान्ने आं बिच्च जेह्दी बजह कन्नै साढ़ा जेह्ड़ा सोआद होंदा थोह्ड़ा अस ओह्दा जेह्ड़ा रुट्टी दा ओह् बी थोह्ड़ा ओह्दी बजह कन्नै चेंज होई जंदा ते मेथी अस पान्ने आं मेथी जेह्ड़ी ऐ ओह् बी अस जि'यां कोई सब्जी बनाचै ते ओह्दे उप्पर अस पान्ने आं सब्जी दे उप्पर ओह्दे कन्नै सब्जी जेह्ड़ी ऐ हरी हरी कलर थोह्ड़ा इ'यां बड़ा अच्छा लगदा ऐ ओह्दे कन्नै बी ते असें शाही पनीर बनाना होए ते ओह्दे उप्पर बी अस पैह्लें तेल बगैरा पान्ने आं फिर अस मोटी लाची पानी लौंग पानी ओह्दे बिच्च अस जीरा बगैरा पान्ने आं ते उसी अच्छी तरह अस उसी तेज पत्ता पाना अच्छी तरह उसी अस भुन्नी लैन्ने आं जेल्लै असी उप्परा ढक्की ओड़ना ते ओह्दे कन्नै जेह्ड़ी साढ़ी सब्जी दी जेह्ड़ी ओह् खुश्बु होंदी ऐ ओह् बड़ी अच्छी कन्नै खुश्बु जेह्ड़ी ऐ ओह् आंदी ऐ ओह् खड़े मसाले न जेह्ड़े ते ओह् अस अच्छे बी होंदे साढ़ी सेह्त होर नेईं बी तां करियै जेह्ड़े लोक न उसी थोह्ड़ा हारा घट्ट यूज करदे ऐ ते कदें कदें अस पान्ने आं ते जेह्ड़े रोजै ई होंदे न ओह् अस नार्मल जीरे कन्नै अस तड़का पाई ओड़ने आं प्याज पान्ने आं टमाटर बगैरा अस पाइयै ते तड़का करी ओड़ने आं ते जेह्ड़े साढ़े थोह्ड़े खड़े मसाले न में छे सत्त नांऽ दस्से न मोटी लाची हरी लाची मेथरे होई गे केह् बोलदे उसी कढ़ी पत्ता होई गेआ तेज पत्ता होई गेआ लौंग होई गे ते एह् जेह्ड़ियां अस चीजें कन्नै जेल्लै अस इसी पान्ने आं ना तड़के बिच्च कदें कदें के होंदे ऐ कि जियां अस कढ़ी बनाइयै ते अज्ज अस मेथरे जेल्लै उसी तड़का लाना ते ओह् बड़ा शैल ओह्दे कन्नै इ'यां खुश्बो आंदी ते बड़ी शैल ऐ साढ़ी जेह्ड़ी सब्जी ऐ ओह् बनदी ऐ ते बड्डी लाची होई गेई होर काली मर्च ऐ जेह्ड़ी ओह् बी अस पान्ने आं काली मर्च कन्नै बी रुट्टी दा बड़ा शैल सुआद होंदा जेल्लै अस तड़के बिच उस पान्ने आं काली मर्च दी बड़ा शैल लगदा कि एह् जेह् जेह्ड़े साढ़े ओह् न खड़े मसाले न एह् न कि जेह्ड़े में दस्से चार पंज नांऽ बोले न ते एह् जेह्ड़े असें बड़ा गै घट्ट होर कदें कदें गै अस जिसी इस्तेमाल करने होन्ने आं कोई हफ्ते च कोई इक दो बारी अस पान्ने आं होर केईं ऐसे लोक न जेह्ड़े ओह्दा इस्तेमाल गै नेईंं करदे हैन एह् खड़े मसाले दा ते अस थोह्ड़ा सगुआं करना चाहिदा कदें कदें सगुआं सब्जी सब्जी च एह् पानी बी चाहिदे न जेह्दी बजह कन्नै कि साढ़ी रुट्टी जेह्ड़ी सोआद बनदी ऐ होर अच्छी बनदी ऐ ते इ'यो बस ते होर होर होर बी बड़े सारे ऐसे मछ मसाले होंदे साढ़े ते इद्धर लोकें गी इन्ना ज्यादा पता निं होंदा कि केह् केह् नांऽ न मसाले ते केह् नेईं ऐ पर जेह्ड़े मेन मेन पंज छे जेह्ड़े मसाले न खड़े मसाले ते ओह् अस सानूं जिन्ना पता हा ते ओह् अस ओह्दे बि च्च अस पाई लैन्ने आं अपनी सब्जी च रुट्टी च जेह्ड़े अस तड़के बगैरा लान्ने आं ते ओह्दे बिच अस अपने एह् जेह्ड़े मसाले न ओह् पाई लैन्ने आं ते बाकी लोक न जेह्ड़े घट्ट इस्तेमाल करदे न कैह्ली कि उ'नेंगी पता न जां कोई नेईं लेई पांदा ऐ एह् चीजां ते साढ़े ऐसे गांव च ग्राएं न एह् चीज़ इन्नी जादा मिलदियां बी नेईं हैन ते